जय झूलेलाल सिंधी भाषा अमरु रहे असांजे ॿारनि खे सिंधी सेखारणु ॾाढो ज़रूरी आहे की असांजा वॾा जेके सिंध में आहियां हुआ उहे सिंधियुनि जी असांजी जेकी मिठड़ी भाषा हुई ॾाढी मधुर भाषा हुई ऐं सिंधियुनि खे ॿारनि खे सिंधी सिखणु ॾाढो ज़रूरी आहे की सिंधी अहिड़ी मिठड़ी भाषा आहे त कंहिंखे बि असां वस में करे सघूं था असां जंहिं शहर में रहूं था सूरत शहर में रहूं था आसे पासे गुजराती आहिनि उहे बि वीचारा सिंधी सिखी विया आहिनि ऐं असांजे आड़े पाड़े में जेके बि सिंधी रहंदा आहिनि ऐं सिंधियुनि जा जेके प्रोग्राम थींदा आहिनि उहे वधणु खपनि छो की सिंधी कल्चर ख़तमु न थियणु खपे सिंधी अगरि लुप्तु थी वई त असांजो नालो बि मतिलबु मिटिजी वेंदो त हिन करे सिंधियुनि जी भाषा जेकी आहे ॾाढी सुहिणी भाषा आहे ऐं ॾाढी मधुर भाषा ॾाढी प्यारी भाषा आहे हिन करे ॿारनि खे बि सिंधी सिखणु ॾाढो ज़रूरी आहे ॾाढो ज़रूरी आहे छो त ॿियनि भाषाउनि वारा हर कोई पंहिंजी भाषा में ॻाल्हाइ थो असांजी सिंधी भाषा हेतिरी मिठड़ी भाषा आहे जो धीरे धीरे लॻे थो लुप्त थी थी वञे ऐं असांजे पासे में सिंधी केतिरा रवनि था जेतिरो थी सघे सभिनी खे सिंध पाण में सिंधी ॻाल्हाइणु खपे छो की सिंधियत असांजी सिंध सिंध खां वठी करे हलंदी आई आहे को असांजी नई भाषा कोन्हे इहा झूनी भाषा आहे सिंध जी असांखे हुन ते गर्व आहे अ ॾाढो गर्व आहे असांखे जेतिरो थी सघे ॿारनि खे सिंधी सिखाइणु सिंधी पढ़ाइणु असां बि पहिरियों देवनागरी सिंधी पढ़ियां आहियूं सिंधी सिखियां आहियूं हाणे अॼु जे ॿारनि खे बि ॾाढो ज़रूरी आहे की सिंधी सिखणु खपे जय झूलेलाल